जय झूलेलाल तव्हां पोइ पुछियो आहे की योग सिर्फ़ु व्यम आहे व्यायाम आहे या ॿियो कुझु बि आहे न मुंहिंजे हिसाब सां ॿियो कुझु बि आहे जंहिं महिल असां योग करण वेंदा आहियूं त हुन महिल असांजो दीमाग़ु पूरो शांति सां वेहींदा आहियूं शांती सां सोचिंदा आहियूं ऑक्सीजन वठंदा आहियूं पोइ हुनखां पोइ असांजो दीमाग़ु ईअं हलंदो आहे बसि फ़ुर्तीलो छो की असांखे ॿियो बि कुझु करिणो हूंदो आहे सिर्फ़ु योग ई कोन्हे योग त हिकिड़ो असांजे हिक तव्हां चवंदव की असांखे हिक उपाय मिलियल आहे की आखिर असांखे डेली वञिणो आहे ऐं पंहिंजो टाइम उनमें ॾियणो आहे ऐं हुनखो पोइ असां बि जेका ॿियो कुझु सोचिंदा आहियूं सुर सुठ सुठी सुठी ॻाल्हियूं त न योग जो ॾाढो अस हुनजे अंदरि असांखे संतुष्टि वारा कम मिलंदा आहिनि भई मुंहिंजे हिसाब सां त योग जहिड़ी छई आहे शइ आहे त योग जे अंदरि वेहो पंहिंजो अधि कलाक वेहो मुनो कलाक वेहो हुनमें पंहिंजी योगा कयो सभु कुझु कयो पंहिंजो ध्यानु बि लॻायो ध्यानु लॻाईंदव तव्हांखे ॿियो कुझु बि मिलंदो जंहिं महिल असां अखियूं बंदि करे वेहींदा असांखे नज़र ईंदो आहे असां छा करण आया हूं हिनमें हिन संसार में त जीअं पूरे पुराणे जमाने में जेका योगी थींदा हुआसीं असां चवंदा आहियूं वञी करे पारक में हो झंगलनि में वेंदा आहियूं उते वेही करे पंहिंजियूं उपाधि वठदा आहिनि त ईअं असां हाणे झंगलु त आहिनि कोन्ह असां झंगलु त वञी न सघंदा आहियूं हुनजो तरीक़ो हे ई आहे की असां जेको पार्क में वेंदा आहियूं ॾह ॿारहं यार दोस्त थींदा आहियूं पाण में मिलंदा आहियूं और वेहींदा आहियूं हुनमें हिकिड़ो अहिड़ो यार दोस्त बि थींदो आहे जेको असांखे उकसाईंदो आहे न तव्हांखे पंद्रहं मिन्ट अखियूं बंदि कियो पोइ ॾिसो अखियूं मूंदे तव्हां छा करण आया हो त हे शइ तव्हांखे ॾाढी सुठी मिलंदी मुंहिंजे हिसाब सां अगरि तव्हां अखियूं बंदि करे वेहो ॾह मिन्ट पंहिंजे कननि जे मथां आंगूरी रखी करे बिल्कुलु तव्हांखे बिल्कुलु आवाज न अचे तव्हांजी दिमाग़ु जी जेका शक्ति आहे बिल्कुलु तव्हांजी हिक तार थींदी आहे पूरे प्रभु सां मिलंदी आहे की हो तव्हांखे ॾिखारदव की तव्हां हिते छा करण आया आहियो जय झूलेलाल